हेलो

हाँ दीदी नमस्ते बोलिए ना क्या करेंगे यहाँ ठीक है दीदी हाँ आइएगा दीदी हम लोग की रोड तो बहुत अच्छी है दिदी ओह हाँ दीदी बहुत अच्छा है हाँ वह भी गली नली जो है ना ऊ भी रोड है हाँ पूरा गली गली में आप लोग के गाँव तरफ

यह दुसरे रुट करके आ जाइएगा दीदी कुमारखंड कुमारखंड वाला रोड इधर करके आ जाइएगा ना हाँ तो इस इसी होकर के आ जइएगा हाँ कुमारखंडे है करके आइएगा हाँ रहेंगे जी घर पर ठीक है आइएगा तो बात हाँ हाँ ठीक है सब पूरा बोलिए ना हाँ हाँ ठीक है हाँ कोई बात